एह् जेह्ड़ा फ्लोरा ते फाना चीज ऐ एह् साढ़े जेह्ड़े अहें ओह् बनाए दे होंदे न ओहदे स्थान बनाए दे होंदे न जेह्ड़े ओह्दे बास्तै बड़ी स्हेई चीज ऐ एह् केह् करदी कि जिन्ने बी जीव होंदे न ओह्दे आस्तै एह् बड़ी स्हेई ऐ एह् साढ़ी जान डंगर होई गे जेह्ड़े डंगरे बास्तै एह् केह् करदी कि उ'नेंगी बचांदी ऐ ते एह् इक बड़ी अच्छी चीज ऐ एह् असीं कन्नै केह् एह् हर जगह लग्गै ओह्दे कारण जेह्ड़े न जानवर साढ़े जेह्ड़ी बनस्पति ऐ जां जीव ऐ जेह्ड़ी उ'नेंगी बचाई सकने ठीक ऐ फ्ही तां